गेलेनायनि खेथ्रयाव हौवा बा हिनजाव जेन्दारखौ नायनानै जोङो माबानो नाङा खम बा बारा खालामनो नाङा बेव हिनजाव होननानै सोरखौबा दिक्राइब बो खालामनाङा बा हौवा होननानै सोरखौबा देहाया गोरासिन बा बांसिन गेलेनायाव थाइम होनो हायो होननानै जों बांसिन सुबिदा होनो नाङा बेवहाय जों बयखौबो जेन्दारनि दिफारेन्स लाया लासैनो बयखौबो जोङो समानै सुबिदा होनांगोन दिनैनि दिनाव जोङो गोबां मा जायो हिनजावफोरखौबो जोङो खेला दुलायाव बा स्पर्सआव जोङो गोबां गोजौआव थांनायखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो दा बे हिसाबै जोङो हिनजाव होननानै माजायो खायफा समाव गामिफोराव मोजां फ्लेयार ओंखारनो नागिरबाबो जों बिमा बिफाफोरा एसे बादा होनायखौ नुनो मोनो दा बे बुस्तुखौ जों खालामनो नाङा जायहा बबे फोथाराव बा बबे गेम्सआव इन्टारेस्ट दं बेखौ जों इनकारेज इनकारेजमेन्ट होनांगौ दा जेन्दारनि बेलायाव दिपारेन्स खालाम नाङा बयखौबो हौवा हिनजाव जों समान नोजोरजों नायनांगौ